हलो जय झूलेलाल अथव साईं ॿुधो न यारु ॿ टे ॾींहं खां ॿ टे ॾींहं खां इहे ॾाढी थधि लहे नथी पई ऐं साहु खरण में बि ॾाढी तकलीफ़ थी थिए ॾिसो न साहिबु डॉक्टर साहिबु छा थियो आहे थोरो हा ॾिसो ॾिसो साहिबु थोरो चैक त कयो न छातो थिए पियो ॾाढो ॾाढो ॾाढी तकलीफ़ थी पई आहे हाणे ॿ टे ॾींहं थिया आहिनि त शीशी विशी पई हुई अॻे दफ़े तव्हां लिखी ॾिनी हुई उहा उहा वरिती उहा बि पूरी करे छॾी पर फ़ाइदो नथो लॻे पियो कमज़ोरी बि लॻी पई आहे सॼे ॾींहं में कमज़ोर थो लॻे शरीरु हा ईअं पोइ खंघाव थो त बलगम वलगम निकिरे थो पियो वञणो थो पए पर थुक वुक फिटी करणु निकिरे थो बलगम बि हा मतिलबु ॾाढो हां ईअं थोरो अनइज़ीनैस थो लॻे पियो भाई ईअं सुठो न कम्फर्टेबल नथो लॻे भई अलाए छो अच्छा इहा जेको आहे इहे चवनि था महामारी फैलिजी आहे उहा आहे अच्छा इहे लक्षण हुनजे करे आहिनि छा हरूभरू हीअं न मथां चैक कयो न साईं तव्हां ॿुधायो न ॿियो कुझु ॾिसो भला चैक कयो अच्छा अच्छा ठीकु आहे मूंखे बि ख़बर न तव्हां बि केअर कॼो ना कोरोना चवंदो न फैलजंदी आहे हिक ॿिए खां तव्हां सुठो ग्लव्ज़ वल्वज़ पाता अथव हा ठीकु आहे कयो भला कयो अच्छा अच्छा ठीकु आहे लिखी ॾियो हिते उल्हासनगर में थींदी की न परते वञणो पवंदो ॿाहिरि दादा हा हा अच्छा ठीकु आहे भले न त हाली कुझु गोरी त ॾींदो न अॻियां आराम कीअं ईंदो भला वञा त थो मां चोथे नंबर हा जेसिताईं त हिनखे आराम अचे साहु वाहु खणी सघां थोरो अॻिते लाइ कुझु त ॾियो हा उहो त साईं ज हा पर हा पर साहिबु हुजे न थिए थो सई ना पाज़िटिव भॻवानु करे न थिओ न हुजे त पोइ बची वेंदो सुठी ॻाल्हि आहे ना उहो पाज़िटिव मतिलबु नैगेटिव अची वञा हा न न ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ हाल हाली न न ठीकु आहे साईं मां बि केअर कयां थो भई हा मूंखे बि त पोइ घर जा भाती प्यारा आहिनि न मां थोरो इहो सैनिटाइज़ चवनि था न लॻायो सैनिटाइज़ तॾहिं लॻायां थो ऐं मुंहुं ते बि उहो प पायां थो खणी मास्क वास्क ठीकु आहे मां जेतिरो जल्दी थियो त वञा थो हा हा न न मां साईं पहिरीं ॻाल्हि मञा थो सुठो आहे न उहो कुझु थिए हुनखां बि पहिरों ई तंहिंखां पंहिंजी वठिजे न पहिरों प्रकोशन चवंदा आहिनि न उहो उहो सुठो आहे न पोइ ठीकु आहे साहिबु लिखी ॾियो लिखी ॾियो तव्हां लिखी ॾियो हा वञा थो सौंदर्य हॉस्पिटल में अॼु ई वञा थो अॼु ई मिलंदो न भले ई हाणे ई वञा हाणे घणे ताईं चालू हूंदी आहे साहिबु वञा भले हाणे हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे साहिबु ठीकु आहे ठीकु आहे महिरबानी साहिबु महिरबानी जय झूलेलाल हा जय झूलेलाल